یوں تو میرے بہت سارے روحانی اساتذہ ہیں جو میرے روحانی رہنمائی کرتے ہیں یہ اساتذہ روحانیت اخلاقیت اور دینی تعلیمات پر زور دیتے ہیں یہ اساتذہ اپنے تجربے اور علم کی روشنی میں لوگوں کی روحانی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں ان کا بنیادی مقصد دین کے ذریعے افراد اور لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا اور دنیوی زندگی میں روحانیت کو فروغ فروغ دینا ہوتا ہے مسلمانوں کے مختلف فرقوں اور صوفی سلسلوں میں روحانی رہنماؤں کے مختلف نام اور ذمہ داریاں ہوتی ہے علماء و افراد ہوتے ہیں جو قرآن حدیث اور فقہ کا گہرا علم رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں اگرچہ وہ تصوف سے براہ راست وابستہ نہیں ہوتے لیکن ان کی علمی حیثیت اور تقویٰ انہیں روحانی رہنمائی کا ذریعہ بناتی ہے میرے روحانی اساتذہ میں سے اساتذہ میں اس وقت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ ہیں جو آج سے چوبیس سال قبل اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں لیکن ان کی تحریر اور ان کی تعلیمات سے میں ہمیشہ فائدہ حاصل کرتا رہتا ہوں ان کے ان کے بارے میں مجھے میرے اساتذہ نے بتایا اور میرے استاد نے مجھے ان کی تحریر اور ان کی کتابیں پڑھائیں تو میں نے ان کی لکھی ہوئی کئی کتابیں پڑھی ہیں مجھے ان کی تحریر پڑھ کر اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے میری روح کو ان کی تحریر سے بہت فائدہ ملتا ہے اور ان کی تحریر سے مجھے علمی طور پر بہت فائدہ ملتا ہے روح کو سکون ملتا ہے اور روح کو آرام ملتا ہے اسی لیے میں ان کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں